हेल्लो हॅं हेल्लो हॅं हेल्लो कतय जेबै हूँ तीन हजार टका लागत

अहाँ एते दूर जेबै तऽ तीन हजार मे भय जायत चलू दू हजार हूँ ठीक तऽ पन्द्रह सए लास्ट यऽ पन्द्रह सए मे भय जायत हॅं हॅं सगरे भय जायत पन्द्रह सए मे ठीक छै

हॅं हॅं भय जायत कहिया जेनाइ छै

हॅं हॅं हॅं ठीक छै पन्द्रह सए हॅं

जादा दूर जेबै तऽ जादा लागत कम सॅं कम अठारह सए तऽ देबै एते दूर जेबै देवना जेबै कतय जेबै तऽ कनी जादा पैसा लागत से अहाँ दूरो तऽ जेबै ने कते दूर जेबै दूरो तऽ देखबै ने कम सॅं अठारह सए देबै तब ने हेतै

ठीक ठीक